हैलो अमर फास्ट फूड तव्हांखे मां हिकिड़ो ऑडर ॾिनो हुओ हुन खे ॾेढु कलाकु थी वियो आहे तव्हांजो मुंहिंजो ऑडर हुओ ॿ बटर पनीर मसाला ॿ बटर चिकन ॿ रुमाली रोटी ॿ बिरियानियूं इहो की तव्हांजो माण्हू निकितो आहे खणी करे ऑडर की न न अञा तव्हांखे घणी देरि लॻंदी हिते महिमान अची वेठा आहिनि ऐं उहा वञण जी तयारीअ में बि आहिनि तव्हांखे पै तव्हां महिरबानी करे पंहिंजे माण्हूअ खां फोन करे करे मूंखे पुछी ॿुधायो त तव्हांजो ऑडर माण्हू केॾी घणी देरि में ईंदो अगरि लेट देरि थी लॻे त महिरबानी करे मुंहिंजो ऑडर कैंसल कयो घणी देरि में फोन कंदा मूंखे इहो ॿुधायो तव्हां